हाँ जी आपसे पता करना था कि सर सबसे अच्छी आपके आपके यहाँ पीने के लिए कौन सी चीज़ मिलती है मतलब बीयर मिलती है दारू कोई सी ऐसी जो लोकल लोग अच्छा पीते हों बढ़ियाँ सर प्राइस आप प्राइस के साथ चिंता नहीं करिए बस सर आप तो अच्छा बताइए जिसको पी के चढ़ जाए बिल्कुल बढ़ियाँ लगे सर सबसे ज़्यादा लोकल कौन सी पीते हैं सर सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर लोग कौन सी लेते हैं लोकल में रम सबसे ज़्यादा लेते हैं और सर बीयर के क्या प्राइस चल रहा है सर आज अच्छा तो सबसे ओल्ड वाली कौन सी सबसे पुरानी अपनी अच्छा

अच्छा एट थाउजैंड तक और बीयर में सबसे अच्छा कौन सी मिल रही है अच्छा ओ ऐसा क्या और देशी देशी दारू में

है अभी देखते हैं और और में सर हमको थोड़ा वो ब्रैंडी में चाहिए था ब्रैंडी मिल सकती है क्या अच्छा एटी सेंचुरी की क्या प्राइस सात सौ वाली बता दीजिए सात सौ फिफ्टी थाउजैन्ड अच्छा फिफ्टी फाइव थाउजैंड और और मतलब इसके कलेक्शन मतलब यही अकेले सिंगल वाला है अच्छा तो ये अच्छा है ना सब ये सबसे बेहतर यही वाली ना अच्छा अच्छा सही है यार ये वाली ये वाली बढ़ियाँ है इसको ले लेते हैं और कैन किंग्स किंग्सफिशर वाली कैन है कि नहीं नहीं नहीं वो ऐसा है घर के बच्चे लोग पीते हैं तो उनको लिए ले जाना पड़ता है हाँ सो तो है हाँ हाँ वो तो पीते रहते हैं उनको तो हाँ

पूरी पेट

अच्छा ठीक है वोडका मिलता है क्या सर वोडका पूछ रहा था अच्छा और कॉकटेल अच्छा ठीक है तो कर दीजिए यार पैक हाँ ठीक है यू पी आइ से कर देंगे सर चलता अच्छा डिलीवरी नहीं कर पाओगे क्या कैसे यार डिलीवरी करते तो और अच्छा रहता यार थोड़ा दूर रहते है बंगले में हाँ ठीक है सा आप आप सात बजे तक पहुँचा देना शाम को क्योंकि पार्टी सात बजे से स्टार्ट है ओके